ठण्डीमे गला बाझि जाइ छै गला बाझि गेला रऽ बाद जे छै गला बाझि गेला रऽ बाद जे छै ओकरा कइसे अथी हेतै गला बाझि गेलाके बाद बोलै नहि पाड़ै छै आवाज नहि निकलै छै अच्छी तरहसँ आवाज निकलतै कोनाकऽ ओकराबाद जे छै सुसुम पानी करै छै सुसुम पानी करला रऽ बाद नमक डालै छै नमक डालिकऽ गलगली करै छै गलगली करलाके बाद जे छै थोड़ा सा राहत मिलै छै जाहिसँ कि खाँसी दमकि जाइ छै खाँसी नहि हुअए दै छै तकरबाद